जी हाँ हमारे सोनभद्र ज़िले में उपलब्ध बहुत सारे स्थानीय परिवहन विकल्प हैं जो हमें दैन जो हमें जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं और वे ज़िले के समग्र पहुंचने और गतिशीलता में योगदान देते हैं जैसे कि बारव जैसे कि बरवाडीह पैसेंजर चौपन रेलवे इस्टेसन जम्मू तवी एक्सप्रेस और टनकपुर एक्सप्रेस ये सब बहुत सारी अच्छी हैं टनकपुर एक्सप्रेस लेकिन कभी कभी अपने गति के हिसाब से धीरे हो जाती है और उसमें केवल जनरल और पैसेंजर है जिस में भीड़ बहुत रहती है और वहाँ पर थोड़ी गंदगी रहती है हाँ लेकिन एक त्रिवेणी है वो अच्छी है उसमें स्लीपर है और उसमें वी आई पी लोगों के लिए अलग है और वहाँ के टॉयलेट साफ़ रहता है उसमें भीड़ कम रहता है आप आराम से जा सकते हैं उसमें और चोपन रेलवे इस्टेसन भी बहुत अच्छा है चोपन रेलवे इस्टेसन में आप को सभी सुविधाएँ मिलेंगी